ميرے گھر ميں استعمال ہونے والى اشياء ہيں اے سى واشنگ مشين ٹى وى كمپيوٹر مائيكرو ويو اے سى كو ميں نے لگ بھگ دو سال پہلے خريدا تھا اس كو سب سے زيادہ گرمى سے راحت پانے كے ليے خريدا تھا موسم كبھى كبھار اتنا زيادہ گرم ہو جاتا ہے كہ اے سى ہى سہولت فراہم كرتا ہے واشنگ مشين بارہ مہينے استعمال ہوتى ہے اس ليے يہ زندگى ميں پہلے سے ہى شامل ہے لگ بھگ پانچ دس سال پہلے واشنگ مشين سب سے زيادہ فائدہ مند ہے وقت بچاتى ہے كپڑے دھلنے كے ليے ٹى وى يہ بھى كئى سال پہلے خريدا ہے اس سے بے شمار فائدے ہيں ہميں خبرات ملتى ہيں ہميں الگ الگ قسم كے پروگرام جو بہت تعليمى نظريے سے بہت فائدہ مند ہوتے ہيں وہ ديكھنے كو ملتے ہيں كمپيوٹر وہ بھى پرانا ہے اسكول كے وقت سے ہے كمپيوٹر كے بے شمار فائدے ہيں اسكول وقت ميں كالج وقت ميں آفس وقت ميں كمپيوٹر ہميشہ ساتھ ديتا ہے كمپيوٹر پہ سارے كام كرتا ہوں كيے جا سكتے ہيں مائيكرو ويو جو كہ كھانے كو گرم كرنے كے ليے سب سے زيادہ اچھا اشياء ہے اس كا استعمال سرديوں ميں بہت زيادہ مفيد رہتا ہے جب ٹھنڈ ميں آگ جلانا آگ كے سامنے بيٹھنا مشكل ہوتا ہے تو مائيكرو ويو كھانا گرم كرتى ہے اچھے سے